आओ जी जरूर क्यों निं सौंपे दा असें अपने घरें आह्लें कोला साढ़े राजा गुलाब सिंह दे बारै ई ओह् बड़े महान हे उनें केईं कीता बड़ा कुछ कीता उनें ते अग्गें उंदे जेह्ड़े ञ्यानें हे उनें केह्ड़ा घट्ट कीता बथ्हेरे मैह्ल न बथ्हेरे बनाए दे न केह् आखदे उसगी स्कूल स्कूल खुलाए दे न थोह्ड़ा कीता इनें बड़ा